हाँ भैया नमस्कार आप कैब से बात कर रहे हैं अच्छा अच्छा मैं क्या है जबलपुर हवाई अड्डे पर हूँ और मुझे अपने घर जाना है तो आपकी गाड़ी मिल पाएगी क्या मुझे मुझे रांझी जाना है हवाई अड्डे से जबलपुर हवाई अड्डे से हाँ हाँ हाँ हाँ तो आपके पास जो गाड़ी है उसमें ए सी की सुविधा होगी क्या हाँ हमें ए सी ही गाड़ी चाहिए है क्या है हमारी फ़ैमली भी है दो लोग हैं साथ में मेरी एक बच्ची है और मेरी वाइफ़ है मिल जाएगी तो कितनी देर में उपलब्ध हो पाएगी हाँ मैं हवाई अड्डे में पहुँच गया हूँ मैं इंतज़ार कक्ष में बैठा हूँ प्रतीक्षालय में ठीक है मैं जब तक नाश्ता कर लेता हूँ आप गाड़ी पहुँचवा दीजिए पर ध्यान रखिएगा कि ए सी गाड़ी ही चाहिए मुझे आठ सौ रुपए हाँ ठीक है जो रुपए होगा आप हमें बिल दे पाएँगे ठीक है ठीक है तो हम आप गाड़ी हमें पहुँचवा दीजिएगा एक बात ध्यान रखिएगा इसकी पेमैंट जो है जो पैसा है वो हम ऑनलाइन माध्यम से ही कर पाएँगे कैस हमारे पास उपलब्ध नहीं है फिल अभी वर्तमान में

ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ अभी आपके कंपनी के नंबर पर जो आपका आठ सौ रुपए है वो भिजवा देता हूँ आप जल्दी से जल्दी लगभग आधे घंटे से पैंतालीस मिनट के अंदर मुझे ये हमारे हवाई अड्डे पर गाड़ी उपलब्ध करवा दीजिए और मुझे हमारे फ़ोन के माध्यम से गाड़ी नंबर और रंग बता दीजिएगा या जो आपका ड्राइवर होगा उसे मेरा नंबर दे दीजिएगा तो मैं मुझसे वो बात कर लेगा

ठीक है ठीक है भैया धन्यवाद धन्यवाद